ہمارے ہندوستان میں بہت طرح کے ڈانس ہوتے ہیں ہپ ہاپ ڈانس فوک ڈانس کشمیری ڈانس ہندوستان میں طرح طرح کے ڈانس ہوتے ہیں مجھے ڈانس کرنا بہت پسند ہے اور میں آج کل ڈانس کرنا سیکھ بھی رہا ہوں ہندوستان میں بہت مشہور مشہور ڈانسر بھی ہیں پربھو دیوا جیسے راگھو اور ڈانس کرنا ایک بہت اچھی کلا ہے جس کو آتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے ڈانس بہت اچھی چیز ہے اس سے اکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور ہندوستان میں بہت طرح طرح کے ڈانس کرے جاتے ہیں شادی وغیرہ میں خوشی کے ماحول میں بھی ڈانس ہوتا ہے فوک ڈانس کشمیری ڈانس وہ الگ ہی انداز میں اپنے انداز میں کرتے ہیں کشمیری ڈانس فوک ڈانس ہپ ہاپ ڈانس ایک الگ ہی ہوتا ہے